एक रूम बनाना है

अभी मुझे ये बताइए के जो छत पर रूम अभी कुछ भी नहीं बना है अभी कुछ भी नहीं बना है खाली छत है ऊपर है ना अब अब मुझे एक ही रूम बनाना है है ना जी अच्छा अब मुझे ये बताइए कि रूम बनाने या वॉशरूम वगैरा भी किचन भी बनानी है कुछ रूम के साथ अच्छा उसमें वॉशरूम बनाना है अटैच अच्छा अब मेरे को ये बताइए जैसे आपने अटैच वॉशरूम का तो बोल दिया लेकिन क्या उसमें जो रसोई घर है वो नहीं बनवाओगे आप तो साइज क्या रखना है आपको नहीं डेढ़ सौ स्क्वायर फीट क्या मतलब रूम डेढ़ सौ स्क्वायर फीट है आपका रूम ओके ओके डेढ़ सौ स्क्वायर फीट तो ठीक है बन जाएगा एक बार मेर को जगह देखनी पड़ेगी

देखिए वो तो मैं बता सकता हूँ लेकिन आप ये मान के चलें की एक बार मुझे जगह तो देखनी पड़ेगी है ना है ना और अगर अपन बात करें अगर अपन बात करें तो आपका जो खर्चा हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग सवा लाख के करीब हाँ इसमें सिर्फ आपका हाँ इसमें सिर्फ आपका ढांचा प्लास्टर इसमें कोई भी है ना अलमारी वगैरह कुछ नहीं बनेगी अगर आप सोचे के रूम में अलमारी बना दूँ नहीं बनेगी हाँ ठीक है ना तो हाँ तो ठीक है लगभग सवा लाख और अगर बात करें कितने दिन में बन जाएगी तो इसमें लग जाएंगे कम से कम पन्द्रह से अठारह दिन हाँ अच्छा अच्छा हाँ एक तो क्या है कि मैं ना आज तो नहीं आ पाऊंगा आज मैं कहीं दूसरी साइट पे जा रहा हूँ तो मैं कल आऊं एक बार